कटिंग कई प्रकार की होती हैं शॉर्ट कटिंग बेबी कटिंग ये कटिंग स्टाइलिश कटिंग गर्मी के हिसाब से ठंड के हिसाब से आपको किस टाइप की करवाना है बच हाँ बच्चों की भी हो जाती है मेरी एक दुकान सुहागपुर में पेट्रोल पंप के पास है

एड्रेस मैं बताता मेरा टाइम तो सुबह नौ बजे से शाम के नौ बजे तक है आसू कटिंग अस्टा हेयर सेलून के नाम से शॉप है मेरी

तो आप लंच का टाइम मेरा रहता सुबह दोपहर में एक से दो के बीच ऑफ रहती है दुकान और दो दो तीस पर खुलती है और फिर चार्ज चार्ज कटिंग के हिसाब से हैं अलग अलग चार्ज हैं मेरी चार्जिंग चार्ज कटिंग का शुरुआत हन्ड्रेड रुपए से है

मसाज मसाज का पाँच सौ रुपए लगेगा हूं कम नहीं यहाँ फिक्स रेट रहते हैं कौन सी मसाज करवाना है अच्छा चेहरे की मसाज स्क्रिब करवाना है हो जाएगा हो जाएगा कर लेंगे आ जाइए कब आना है क्या नाम है आपका कहाँ से हैं अच्छा तो बाबई में नहीं है क्या सैलून की दुकान यहाँ कहाँ करवाते थे सुहागपुर में कहाँ पर करवाते थे चलिए ठीक है आ जाइए आपका स्वागत स्वागत है ओके